हां जी हां अच्छा टाईमिंग ते नाप निं तुस हट्टी आएओ ते तुस दिक्खी लैएओ इ'यां साढ़े कोल पैह्लें दे बी पेदे न किश बनाए दे असें बड़े सारे सैंपल रक्खे पेदे बनाए दे असें रक्खे अगर उं'दे च कोई पसंद आया ते उत्थां लेई लैएओ अगर नेईं आया भी अस नाप लेइयै ते बनाई देई ओड़गे तुसेंई केह्ड़े रंग दा चाहिदा कोई गल्ल निं अस मैरूम कलर दा बी बनाई देई ओड़गे तुसेंई पैसे जादा एह्दे कोला बधिया चाहिदा होग तुसेंई इ'यां पेई जंदा बीह् ज्हार दा ते इक पंदरां ज्हार धोड़ी बी थ्होई सकदा तुसेंई तुस सनाओ केह्ड़ा चाहिदा हां ओयो हां तुस आई जाएओ शाम्मीं पंज बजे हारे हां में हट्टिया गै होना जिसलै तुसेंगी टैम जां जेल्लै तुसेंगी फ्री होङ घर ते आई सकदे नंबर मेरा लिखे दा होना बोर्ड उप्पर मिगी फोन करी लैएओ में अग्गें कुदै बी गेदा होङ ते फोन करी लैएओ हां आई जाह्गा दस्सी ओड़गा तुसेंगी ठीक ऐ फ्ही